मेरा मानना है योग अलग अलग उम्र योग्यता और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से फ़ायदा पहुँचा सकता है छोटे बच्चों के लिए एक अलग योग होते हैं जो उनकी क्षमता के आधार पर हैं वह बच्चे ही कर सकते हैं युवा वर्ग जो होता है तो उनके लिए दूसरे योगा होते हैं जिनमें वह अपने शरीर का खिचाव तोड़ मरोड़ कर घूमा कर अपने शरीर को योग कर सकते हैं वैसे ही बुजुर्ग लोगों की क्षमता अलग होती है उनकी हड्डियों की जो क्षमता होती है वह कमजोर हो चुकी होती है तो उसको देखते हुए बुजुर्गों के हिसाब से एक अलग योगा होता है यह तीनों प्रकार के योग एक अनुभवी योग गुरु के माध्यम से ही किया जा सकता है किसी नौसीखिये के माध्यम से हम यह नहीं कर सकते इसलिए अलग उम्र योग्यता और पृष्ठभूमि को देखते हुए अलग अलग योग बनाए गए हैं